हेलौ हेलौ औ मा खालामदों सोर सोरनि ब्लग नायो नोंलाय ए आंबो नायो ओमफ्राय आं गेमस्रिनिबो नायो आरो गेमस्रि नाया नामा नोंलाय औ मोजांना फुजिनाबो फुजिया जि मोजां मोजां दख'ना होयो ना इउथुबाव बायनो लुगैलायो आङो औ जि दाम दाम गोजाखा ओमफ्राय औ जि साइसखा नोगोद सिमादखाबो गथ'वा दानिफ्रायनो औ गेमस्रिनिखौलाय मानो नाया नोंलाय औ लै बांसिन बेरायनाय जानाय लोंनायल' होयोना बियो बेखायनो आंहाबो इसे बायो होनबाबो अबेखौबा अबेखौबा इन्टारेस्त मोनो आङो नायनो ए गाननाया इसे बारा बारा गान्द्रायथारो ना बियो दाना औ जानाय लोंनाय बेरायनायनिल' होयो खालि बखिजाथावल' होखायो मानसियाबो दा हामबायमोनना दाख्लिहाय दा इसे फुंफिन बावबाय जानाय लोंनायानो बारा गारालै बियो बुंजाबाबो जेबो मोनखाया औ बेहा रावजोंबो जेबो बुंजा थाराना बाख्नाय जायोसो जि मानसिफोर नायो फुजिनि भिदिअ'खौ औ उन्दैयाबो मोजांथारना उन्दैनि थाखायबो जि नायो बिनि ब्लगखौ भिदिअ'फोरखौ बारा फाल्थुनि होआना बियो मोजां मोजां खालामला बायथारो औ दे होम्बा नायबाय थादो नोंहा